नमस्ते सर सर आपके बारे में हमें पता चला कि आप प्लाट या फिर हमें लखनऊ एरिया में प्लाट की ज़रूरत थी सर वहाॅं पर देखिए अगर हो पाए तो सर रामबाग से लखनऊ चारबाग जो है वहाॅं से समथिंग दस दस किलोमीटर के रेंज में रहे जी सर देख रहे हैं सर देख रहे हैं सर ये जो आप फ्लैट के बारे में बता रहे हैं सब कुछ सेपरेट है

नहीं सर ठीक है सर आपके बताने से मैं संतुष्ट हूँ लेकिन एक बार आप सर मुझे बिजिट करा देते तो ज़्यादा अच्छा था तो फिर मैं देखता ठीक है सर थेंक्यू सर